यहाँ बांदकपुर एक ऐसा स्थान है जो बहुत कम लोग जानते हैं पर है बहुत अच्छा स्थान वो बहुत बहुत लोग नहीं उसको जानते हैं यहाँ माता जी का मंदिर है जो देखने लायक़ है पर ये सब की जानकारी में नहीं है ये ये सब की जानकारी में जो लोग चले जाते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि ये भी स्थान देखने लायक़ है तब कहीं जा कर लोगों को पता चलता है और वो भी अच्छा ही स्थान है देखने के लायक़ ही है